मुंंहिंजे भारत देश में हाल ई में हिकिड़ी घटना थी जेका उत्तराखंड में थी माना कोल घटना जंहिंखे समुझ हुन में गुफ़ा मां अंदिरां कोयलो कढियो वेंदो आहे त हुन में केतिरा ई मज़ूर जेके पंहिंजा जेके कमु कनि पिया वीचारा उहा अंदरि फासी पिया उन्हनि खे एतिरनि सतरनि ॾींहंनि में खां पोइ बि हुनखे मज़ूरनि खे ॿाहिरि कढियो वियो सरकारि जेका नईं नईं मशनरियूं आंदियूं ऐं उन्हनि खे सतरिनि ॾींहंनि ताईं हवा उजास रोटी पाणी जेको मोकिलियो उहो ॾाढो तारीफ़े क़ाबिल आहे त उहा जेका घटना थी माना थी त नंदनिय पर सरकारि जो जेको हुन में सहयोग हुओ जेको उन्हनि खे मज़ूरनि खे कढणु ॿाहिरि कढण लाइ सतरनि ॾींहंनि खां पोइ बि हुननि खे ॿाहिरि कढणु हिकु वॾी ॻाल्हि आहे माना ॾाढी वॾी हिकु अचीवमेंट जंहिंखे चवंदा आहिनि भाई यादगार लम्हो जंहिंजा जंहिंजा इहो हुआ जेके प्रिय हुआ जेके कंहिंजो भाउ हुओ कंहिंजो घोटु हुओ कंहिंजो साईं केर जेको कमाईंदड़ु जेको घर जो अकेलो माण्हू हुओ उहो अॼु सतरिनि ॾींहनि खां पोइ बि साईं वापसि बि आयो त उन्हनि जे जेके परिवार वारनि लाइ माना हिकु जेका ख़ुशीअ जो लम्हो जेको हुओ जंहिं महिल उहे सतरहं ॼणा वापसि बि आया एकतालीह ॼणा वापसि आया सतरिनि ॾींहंनि खां पोइ आया पर माना समुझो उन्हनि जे परिवार वारनि लाइ जेको उहो लम्हो माना उहो यादिगार लम्हो हुनजी कोई माना हुनजो मोल कोन हुओ ई जेका इहा घटना थी थी त ख़रावु पर लेकिनि चवंदा आहिनि न साईं अंत भला सो सभु भला जेको अंत थियो उहो ॾाढो सुठो थियो हिन में साईं हाल ई में क्रिकेट खेॾी वेई जंहिं में ऑस्ट्रेलिया इंडिया खे हारायो ऑस्ट्रेलिया इंडिया खे त हारायो पर तंहिं महिल माण्हुनि जा दिलि ॾाढा दुखी हुआ भई ऑस्ट्रेलिया खटी वेई साईं इंडिया हाराए वियो पर इहो कोल घटना खां पोइ जेको उतां जा जेके ऑस्ट्रेलिया जा जेके वॾा वॾा साहिब जेके उन्हनि अची करे वॾियूं मशीनूं जेके खणी आया ऐं असांजी इंडिया वारनि खे जेको बचायो हुन कोल घटना में त पहिरां जेके माण्हू नाराज़ हुआ ऑस्ट्रेलिआ लाइ त हुन खां पोइ हुन घटना खां पोइ हुनजी उहा नाराज़गी दूरि थी ऐं उन्हनि साहिबनि जे लाइ अशला जे लाइ मानु बि थियो त चवंदा आहिनि भई समय पाण खे रिपीट कंदो आहे त समय हुनखे रिपीट कयो ऐं ऑशला पंहिंजो दिलि जीतियो ऐं दुनियां में नालो कयो उन्हनि साहिबनि माना इंडिया खे भारत वासियुनि लाइ हुननि जे दिलि में प्यारु आयो त चवंदा आहिनि इहा ॻाल्हि सुठी थी ऐं माना बढ़िया कमु थियो